फोटो लेनाइ तऽ आइ काल्हिके एकटा परम्परे भए गेलैहन जेनाकि कतौ भी अहाँ जेबै तऽ बिना फोटोके काजे सम्पन्न नहि होइ छै जे कतौ भी अहाँ जाइ छियै जेनाकि अइ बीचमे हम नेपाल गेल छलहुँ मौसीके पासमे तऽ अतुका सीन सभ बहुत सुन्दर लागै छलै दखैमे ओना तऽ इण्डियो बहुत सुन्दर छै लेकिन नेपालमो सभसँ मेन चीज छलैहँ ओतऽ शान्ति बहुत जादा छलै ओकर सीन सभ एतेक सुन्दर सुन्दर सीन सभ छलै पहाड़ सभ जङ्गल सभ ई नेपालके सभसँ पैघ जङ्गलमे गेल छलहुँ हमर मौसाके एगो साथी लगै छलै लए गेल छलै बहुत सुन्दर लागै छलै ओ जङ्गल सभ अन्दरमे जतेक खूँखार जङ्गल सभ जे होइए भड़ल पुरल जङ्गल सभ सभसँ बेसी सुन्दर लागै छलै पहाड़ दखैमे पहाड़पर तऽ मोने नहि करै छलै अबै के तते सुन्दर लागै छलै पहाड़ बड़ सुन्दर लागै छलै ओतऽ जे गेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ हमरा तऽ कोइ कहितऽ तऽ हम तऽ एबे नहि करितहुँ हमरा बड़ नीक लागल ओतऽ घुमै फिरैमे बहुत अच्छा जगह छलै एकेगो दिक्कत छलै ओतुका भाषा समझमे नहि अबै छलै लेकिन बहुत सुन्दर सीन सभ बहुत सुन्दर छलै फोटोसभ बहुत नीक लागै छलै